ہاں ہیلو ہاں فارچین ہی والے بول رہے دکان والے دکاندار ہی ہیں ابھی تو سر مطلب چینی کیسے آپ بھاؤ دے رہے آپ دو پینتس میں ایک ہے ہمارے یہاں تو پینتس میں ہی بک رہا ہے آلو بیس روپیے یہاں زیادہ ہی مہنگائی بڑھ گیا ہے کیا اچھا پیاز کیسے دیئے ہیں بیچ رہے ہیں آپ ادھر تو چالیس کی ہے ہاں ٹھیک ایک دم سے بالکل تھوڑا سا سر وہی سر ٹھیک ہے دیکھتا ہوں اگر کوئی دکان ہوگا تو ہمارے سمپرک آپ کو دلا دیں گے ہاں اچھی جگہ ہوگی وہاں پہ آپ کی دکانداری بھی بہت اچھی ہوگی آپ کو دوسری دکان دکھا دوں کیا ٹھیک ہے اگر ہوگا تو بتائیں گے ضرور ٹھیک